ہم کبھی رننگ نہیں لیے ہے کہ ہم کو بھی بہت محسوس ہوتا ہے کیا اسٹوڈینٹ بہت لوگ دور رہا ہے اور اسٹوڈینٹ بہت خوشیاں ہوتا ہے اور ٹیچر لوگ بھی بہت خوشی سے دیکھ رہا ہے اور اور اور ہم بھی ہم بھی دورنے کا چناؤ لے سکتے ہیں کیونکہ دوڑنے میں بہت مجا آتا ہے اور خوشیاں بھی بہت آتا ہے دوڑنے دوڑنے کے لیے دوڑ جو جیتے گا وہ جو جیتے گا اس کو میڈل اور کچھ بھی مل سکتا ہے اور دوڑنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور اور ہم یہاں سے بلوہ تک رننگ لے سکتے ہیں کیونکہ ہم کو من بہت لگ رہا ہے رننگ سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اور ان کی دوران ہم بھی مدد کرنی چاہیے دوران اس لیے دوڑنے میں ہم کو اچھا لگتا ہے اور اسی طرح اسی اسی طرح بزرگ لوگ بچے لوگ اور سیانے لوگ بھی دیکھتا ہے اور دوڑنے سے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور اور دوڑنے کے لیے سب خوش خوش اور بہت بڑھیاں لگتا ہے خوشی اور دوڑنے سے بہت بزرگ لوگ دیکھتا ہے کہ دوڑنے سے بہت بڑی اچھی لگتی ہے اور ہم کبھی نہ کبھی دورنے کے لیے ہم کبھی دوڑنے سے مطلب نہیں رکھتے کہ مطلب دورنے سے بہت مطلب ہے کہ رہنا چاہیے کیونکہ اس کی اچھی رہتی ہے اور طاقت مند رہتی ہے دورنے سے دورنے میں ہم کو من لگتا ہے اور ان کی بھی مدد کرنی چاہیے دوڑنے سے دورنے سے بہت لمبے موٹے طاقتور ہوتے ہیں اور ریس میں لینا ریس اور جیت رہنا ریس میں دوڑنا چاہیے جیسے کوئی ہار جیت جیت رہتا کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے اس کو میڈل اور کچھ بھی مل سکتا ہے صحیح ہے نا